آپ کے خیال میں ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات میں یہ زبان کیا کردار ادا کرتی ہیں اردو زبان ہمارے ملک کی ہی پیداوار ہے اور یہیں پلی بڑھی ہے میرٹھ کے حصے میں اور یہیں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے پھر اور ہمارے ہی ریجن میں زیادہ بولی بھی جاتی ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش تو یہیں کی پیداوار ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں اس نے اردو زبان نے یہاں کے ماحول پہ اثرات ڈالے ہیں جن میں وہاں یہاں کی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس میں بہت گہرا اثر پایا جاتا ہے یہاں کی جو دیگر زبانیں ہیں جیسے ہندی زبان اس میں بھی اردو کا اثر پایا جاتا ہے انگلش زبان ہے اس میں بھی کچھ الفاظ اردو کے پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو سنسکرت زبان ہے اس میں بھی اردو کے کچھ الفاظ اور چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا یہ خطہ ہے اعظم گڑھ کا تو یہاں پہ اردو بہت زیادہ معروف ہے یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں تقریباً تمام لوگ اردو کو پڑھتے ہیں بچپن میں اور اچھی اردو بول لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو یہ خطہ ہمارا اردو کے حساب سے کافی اہم ہے یہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے وہ بھی اردو سے بہت مانوس ہے اور وہ بھی اردو کے اچھے خاصے الفاظ استعمال کرتی ہے بولتی ہے تو خیر ہمارے خطے میں اردو بہت اہم ہے ہر طبقے کے درمیان اور رہا موصلات کا معاملہ تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے پورا اردو میں ہی ہوتا ہے گرچہ کہیں پہ ٹوٹی پھوٹی ہو کہیں پہ زیادہ اچھی ہو وہ ہر آدمی کے اپنے لیول کے حساب سے اور اس کے علاوہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے خطے میں دکان پر یا اسٹیشن پر یا تعلیم گاہوں میں تو ہر جگہ اردو لکھی ہوئی ملتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کا گہرا اثر ہے اس خطے پر